जय झूलेलाल अंकल

हूं अंकल किथे आहियो अंकल मूंखे न हिक मदद खपंदी हुई तव्हांजी हा अंकल तव्हांखे त ख़बरु ई अथव की मां सूरत में नईं नईं आई आहियां अञा हिकु सालु ई थियो आहे त ह ॿिए महिने आहे न मुंहिंजे भेण जी शादी आहे त उन लाइ न मूंखे कुझु ख़रीदारी करिणी हुई कपिड़ा वग़ैरह ऐं सोन वग़ैरह जी त तव्हां मूंखे हितां जो कुझु ॿुधाए सघंदव त कहिड़ी दुकानु कपिड़नि जी सुठी आहे या किथे सुठो सोन मिलंदो आहे अछा अछा उतां जी कपिड़ा क्वालिटी वग़ैरह सुठी हूंदी आहे ऐं बज़ट कीअं रहंदो आहे तव्हांखे कुझु आइडिया अथव अछा अछा ऐं हा हा अछा हा हा अछा ऐं उनजे हा हा हा हा सही आहे अंकल उन्हनि जे सोन जी क्वालिटी ऐं प्योरिटी सुठी ईंदी आहे अछा हा हा हा अछा ब हा हा जी अंकल जी अंकल हा ठीकु आहे अंकल अहिड़ो कुझु हूंदो न त मां तव्हांखे ॿुधाईंदीमांव तव्हांखे न मुंहिंजे भेण जी शादी में अचिणो अथव ॿिए महिने मां तव्हांजे घरु अची इन्विटेशन ॾेई वेंदीमांव ठीकु आहे न जय झूलेलाल अंकल